हेलो जे एम बी इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहे हैं आप मुझे फ़ोन खरीदना है

उसके अंदर उस उसमें क्या क्या फ़ीचर्ज़ हैं अंदर

फ़ाइनैस फ़ाइनैन्स करवाएँगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी नहीं मतलब ई एम आई वगैरह अच्छा हाँ लेकिन मतलब कैमरा फ़्रंट बैक दोनों अच्छा है या सिर्फ़ फ़्रंट सैल्फ़ी वाला ही अच्छा है

थर्टी फ़ाइव फ़ोर नाइन हम मतलब पैंतीस हज़ार चार सौ निनिन्यानवे का है ये और अगर इसकी ई एम आई करवाएँगे तो ये कितना पड़ेगा आठ से ज़्यादा पड़ेगा फ़ाइनेन्स फिर बात करनी पड़ेगी जी जी तो उसके लिए मैं कब आऊँ सर

जी जी जी तो वो परसों आके फिर लेके जाऊँ ठीक है और जैसे और कुछ भी उसमें ऐक्स्ट्रा कुछ चार्जर वगैरह तो उसमें साथ में ही आएगा ना ठीक है तो फिर मैं परसों आके देखती हूँ ना ठीक है थैंक यू